हैलो हाँ सर आप सुपर मार्केट से बात कर रहे हो मुझे मुझे एक किलो पनीर चाहिए था मुझे ताज़ा पनीर से बना हुआ पनीर चाहिए था दूध से बना हुआ ताज़ा पनीर और अच्छा पनीर चाहिए था क्या प्राइस में मिलेगा पनीर

तो कुछ कम नहीं है तो सर मुझे एक किलो पनीर चाहिए था तो घर पोस्ट सेवा मिलेगी और आपके हाँ हाँ और आपके पास अंगूर कैसे मिलते हैं सर ताज़ा अंगूर मिलेगा हाँ अच्छी क्वालिटी का और अच्छा अंगूर चाहिए था हमको मीठा अंगूर चाहिए था और किलो जाम भी चाहिए था सर हाँ ताज़ा जाम भी चाहिए था चीकू ताज़ा आधे कच्चे और आधे पके हुए वह भी एक दे दीजिए हाँ ठीक है तो सर इतना घर पहुँच दे दोगे ना आप ओके सर हाँ सर बैतूल अग्नि रोड से कालुनी बैतूल पहुँचाना है अच्छा सर हाँ हाँ ठीक है सर